जों आबादारिफोरा साख्रि गैया बाख्रि गैया जों मोसौ मोसा फिसिनानैनो जोंहा मोजां मोनो मानो होनोबा जों मोसौ मोसा फिसियोब्ला जोंहा बहुथ मुलाम्फा दं आरो मुलाम्फानि गेजेराव जुदि बिसोर बेराम जायोबा जोङो डाक्टारफोर लिंनानै नायहोनांगौ बिजि थुहोनांगौ मुलि जाहोनांगौ बिजों लोगोसे जोंहा आरो आदारनि खोथा दं मोजाङै आदार होनांगौ मोजाङै मोसौफोरखौ खानांगौ बिसोरबो बहुत बेरामाव गोग्लैयो मानो होनोबा बिसोरो जुदि बेरामाव गोग्लैयोबा खेबसेनो थैयो बिनि थाखाय जोङो बिसोरखौ जानायनि सिगां इसेबाबो जोथोन लाग्रोनानै नायनानै मा कन्डिसनाव दं मोसौआ बा अमाया बेफोरखौ जोङो खेल खालामनो रोंनांगौ ओमफ्राय जुदि जोंहा अमाफोरा दुरबल जादोंबा मोसौफोरा दुरबल जादोंबा जोङो डाक्टार लाबोनानै बिजि थुहोनांगौ मानो होनबा बिसोरो जुनाद बुसथु बिसोरो खिथानो रोङा बुंनो रोङा दि आं लोमजादों बिनिखायनो जों निथसय नायनानै सिनायनो हायो बिसोर मा कण्डिसनाव दं बिसिनि जानाय बिसिनि लोंनाय बिसोर बिसिबां गोख्रैथि बिसिबां माबायाव जादों बेखौ जों सिनायो